हॅलो हॅलो आं माधव सांग आं सांग सांंग ओके ब्रेकफास्ट म्हणल्यार तुका पाव भाजी म्हणजे आमचें गोंयकार गोंयची मिर्ची पाव तशें मरे ओके ओके ओके ती उडपी जाय काय आमचें गोंयकार गोंयचे जेवण म्हणजे कशें कितें ओके ओके तारी कडेन मरे बाबू बाबूचें हॉटेल म्हूण आसा तारी कडेन हय तारी कडेन गांधी चौका कडेन पावलो मरे तूं तसो तूं गांधी चौकाक फुडें आयलो की मारूती देवूळ जाले परत यू टर्न मारलो की आमची चण्याची खोर्ना बी तुका खबर आसा हांं फेमस ती मार्केटान मार्केटान फेमस ती थंयच्यान स्ट्रेट सरळ गेलो न्हय तूं मुखार गेलो उपरांत चर्च मिलाग्रेस्त चर्च येता थंयच्यान रायट मारलो की पुलाक तारी कडचो पूल येता पुलाच्या देगेकूच तो बाबूचें हॉटेल बाबू म्हूण आसा हॉटेलकार बरो फेमस तो ताजे कडेन तुका बिया भाजी मेळटली तुका हे जाले कालवा मेळटली कळ्ळें आनी ताजी टेस्ट बरी आसा मिर्ची मिर्ची जाल्यार बरी आसता ताजी मिर्ची मिर्ची खावपाक जाता मिर्ची खूप बरी आसता ना ना ना ना तो एकदम मस्त हे करता भुरगीं आसा मरे भक्कम पेडे घे ताजे कडेन भक्कम एक बरे आसता हय ते स्विट स्विट हय स्विटनस तुका भक्कम पेडे बरे आसता बटाट वडे ना तुका चवथीक तो बोळीचो आयटम आसा पळय सगळें तागेलें बरें आसता म्हूण तुका हांव मुद्दम रिकमेंट करतां ताजो आनी एक गाडो आसता फुडे एक बस्तोड्या तोवूय बरो करतां इन केस तुका हांगा जर गर्दीशी दिसली ना ना समज बाय चान्स तुका हांगा जर गर्दीशी दिसली आनी तुका बसपाक मेळना जालें जाल्यार मुखार मातसो एक अर्द किलोमिटर सुद्दां वचपाची गरज ना थंयच तातो म्हूण आसा कफ्या तातो ताचे कडेन एक नंबर मेळटा सेम सेम दोगूय भाव भाव ते आनी दोगायचे एकदम जबरदस्त ये आसा म्हणजे टेस्ट बरी आसा भुरगीं बी आयल्या पार्कींग आसा पार्कींग आसा पार्कींग आसा पार्कींग दोंगाय कडेन तुका पार्कींग मेळटली हय हय म्हणून तुका म्हणले एक दर हांगा जर गर्दी आसत न्हय जाल्यार थंय तूं तात्या कडेन वचशीत जाल्यार थंय तुका बरे जेवण मेळटले हय ताजे सेम सेम बरे आसा बरें आसा आनी कितें खबर घरची बरी आसा मरे सगळीं आं कितें जाता जाणा ना ताचे कडेन मरे तुका वेंटिलेशन बरें आसा ए सी जर तुका जाय न्हय ना ना वेंटलिशन आसा थंय तुका बरें बरें वारें दोनीय कडेन घोळटा म्हणजे ए सी ची गरज ना बट तशे जर तुका जाले जाल्यार फुडे तात्या कडेन ए सी आसा तात्या कडेन वचून बसूंक शकता तशें काय व्हडलें हें ना पूण म्हज्या हिशोबान तूं तारी कडेन वच कित्याक तुका चड बरें थंय बाबूचे हॉटेल आसा म्हारक सारकें फेमस तें पयलींच्यान खूब ओल्ड थंयसल्ले ते ताजे कडेन वचत जाल्यार बरे खावंक मेळटले भाजी पाव बी एस एस भक्कमपेडा हय भक्कम पेडा आसा भक्कमपेडा मरे भक्कम पेडा आसा मिर्ची आसा ताजी स्पेशल मिर्ची खावन पळय फुटलेली मिर्ची दी म्हूण सांग ताका बरी करता तो बरी करता तो आं बरें आसा बरें रे मेळचे बरें बरें आं ओके ओके बरें बरें